ہاں میں نے خود کے بنایا ہوا ایک خفیہ مسالہ ہے جیسے میں اپنے ہر کھانے میں شامل کرتی ہوں جس سے کہ میرا کھانے کا ٹیسٹ بھی بدل جاتا ہے اور اس کی اسمیل بھی بہت اچھی رہتی ہے اس کا کلر بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اس کو میں نے کچھ اس طریقے سے بنایا ہے جیسے ہماری دال چینی ہینگ اجوائن کالی مرچ نیمبو آمچور ان سب کو مکس کرنے کے بعد میں اپنے بنائے ہوئے کھانے میں مکس کر دیتی ہوں جس سے کہ میرے کھانے کا ٹیسٹ کلر اور اسمیل بالکل چینج ہو جاتی ہے اور جب میرے گھر والے کھانا کھاتے ہیں تو وہ لوگ بہت تعریف کرتے ہیں انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں بولتے ہیں کہ بہت ٹیسٹی کھانا بنایا ہے اور مجھے بولتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ آڈر دیتے رہتے ہیں کہ یہ بنانا اب اور اس دن یہ بنانا پھر اور جب میں اس کو اپنی اسکول میں بھی لے کے جاتی ہوں اپنی بنائی ہوئی سبزی کو تو میری فرینڈس بھی بہت زیادہ تعریف کرتی ہیں بولتی ہیں کہ بہت ٹیسٹی کھانا تھا کل کو یہ بنا کر لانا وہ بھی مجھے آڈر دیتی رہتی ہیں اور میرے آس پڑوس کی آنٹیاں وغیرہ جب آتی رہتی ہیں میرے گھر پہ تو وہ بھی لے کر جاتی ہیں سبزی وہ بھی کھاتی ہیں تو وہ بھی بہت تعریف کرتی ہیں پوچھتی ہیں کہ کیسے بنایا کیسے بنایا یہ کھانا بہت ٹیسٹی تھا بہت تعریف کرتی ہیں وہ بھی میری اور بس